यदि मेरे विचार में देखा जाए तो स्टेम का उपयोग प्राइवेसी और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए किया जा सकता है मैं ये समझती हूँ कि नई तकनीकी जैसे की हम स्टेम का उदाहरण ही लेते हैं तो नई तकनीकी माध्य नई तकनीकी के माध्यम से हम कई प्रकार की सुरक्षा और तकनीकी संबंधी मामलों को सुलझा सकते हैं और उनको और भी आसान और सुलभ बना सकते हैं जैसे कि उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो ताले और पासवर्ड आदि के विकास के मीडिया या उनकी सुरक्षा से संबंधित जितने भी मामले हैं उनको हम सुलझा सकते हैं उसके अलावा यदि हम उदाहरण के तौर पर ले तो अपराधीक गतिविधियाँ हम कम कर सकते हैं उसके साथ ही पुलिस को भी इसमें बहुत ही सहायता मिलेगी और आगामी भविष्य में अन्य सुरक्षा सम्बन्धी जो भी मामले होते हैं जिसमें सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं होता या कोई विश्वास नहीं दिलाया जाता वहाँ भी इसका इस तकनीकी का बहुत ही कारगर तरीके से उपयोग किया जा सकता है